भैया आप एम पी नगर चलेंगे क्या हाँ मुझे यहाँ दाने से एम पी नगर जाना है तो आप चल देंगे क्या अच्छा ठीक है कितने पैसे लेंगे बीस रुपए नहीं भैया मैं तो दस रुपए में जाती हूँ तो आप दस में ले चलिए ठीक है तो आपके पास लाइसेंस लाइसेंस तो है ना अच्छा ठीक है तो हमें कितना समय लगेगा अच्छा ठीक है बाइस मिनट लगेंगे ठीक है तो फिर चलिए चलते हैं